जी जी सर जी जी समस्तीपुर से बोल रहे हैं

जी हाँ हाँ सदर बिहार डिस्टिक लेवल पर सदर है और जी जी ब्लॉ कॉस्ट पर भी है जी जी यहाँ आइए विशेष व्यवस्था है ना ना सरकारी नहीं है बलॉक स्तर पर होगा जी जी जी जी जी जी सर मरीज़ के जो भी मरीज़ हैं सबकी सुविधा अच्छी है मान लीजिए टूट फूट हो गया तो जी जी जी हड्डी से संबंधित भी है जी जी सम हाँ हाँ यह इस्टैट्मेंट होता है जी जी जी डॉक्टर नर्स सब कुछ संग में रहते हैं मिल जुल के काम होता है जो जइसन जी नहीं नहीं अंदर ही में सारा सिस्टम है जी जी जी विशेष परिस्थति में अलग व्यवस्था है जी जी जी जी बहुत अच्छा है एक दम पेसेन्ट को रहने के लिए भी है पेमेंट उससे मान लीजिए मरीज़ आना चाहता है ख़ुद से वह है नहीं तो सरकारी सुविधा है जैसे अंबुलेन्स हो गया

वही मान लीजिए भर्ती होता है तो उसके लिए रहना खाना पीना दवाई सब टाइमटेबूल से होता है जी जी जी है यहाँ दिक़्क़त नहीं है जाँच फाँच बढ़िया होती है जी जी होती है सरकार करती है यह सब जी जी रहने का है उनकी भी व्यवस्था है जी जी जी मरीज़ ठीक जी जी जी जी साफ़ सुथरा वह ठीक है ठीक है साफ़ सुथरा टाइमटेबुल से होता है झाड़ू पोछा भी होता है और मरीज़ की सेहत से संबंधित भी सफ़ाई होती है बेड बेड हो गया बिस्तर हो गई यह सब भी

विशेष परिस्थिति होगी तो है तब ना डी एम सी एच जो इस तरह का मरीज़ है उस टाइम से होता है इलाज वहाँ हम लोग भेज देते हैं नहीं नहीं विभाग ले जाएगा विभाग लेकर जाता है विभाग एंबुलेंस की सुविधा है जी जी जी ठीक है आइए